कहाँ पर हेराइ गेलो

ओ तऽ तोहार कहाँ हेरेलौ कॉलेजमे हेरेलौ रास्तामे हेरेलौ कहाँ हेरेलौ तुही ने बतेबही

तोरा पता छौ कि कॉलेजेमे गिरलै कि कहाँ गिरलै नहि गिरलै अच्छा ठीक छै हम देखबै आरो दोस्त लोग होतौ ओकरा आर से पुछही अच्छा हम देखबै काल्हे

अच्छा तब तऽ दिक्कत छै खोजैमे समय लगतै अच्छा हम देखबौ की कहलीही अच्छा हम देखबौ आरो आरो किछु नहि ने पर्समे की की रहौ नाम की छिको तोहर

दश एगारह बजे

चलि अयहे सबेरे हम